लॉकडाउन जे दौरान मां जेको समय पास कयो उहो मां पंहिंजो तव्हांखे एक्सपीरियंस ॿुधायां थी क्योंकी लॉकडाउन अहिड़ो वक़्तु हुओ जंहिंमें असां बिल्कुलु बि ॿाहिरि न पिया निकरी सघूं ॾकी ॾकी अंदरु रही करे जीवन पिया बितायूं त इन करे पंहिंजो टाइम पास करण लाइ मां कुकिंग में यूटयूब में कई रैसिपियूं सिखियूं ऐं उन में पंहिंजो मन खे विंद्रायप में लॻायो

घणा ई दफ़ा ढोकलो घर में ठाहे करे खादो ऐं परिवार में बि खारायो सभिनी खे ऐं मुरबा बि पाता गाजर जो मुरबे जा जार पाता खटायणियूं पातियूं आमले जूं मुरबो पातो ऐं ॿियां बि रैसिपियूं सिखियूं जीअं जीअं मतिलबु चौमिन सिखी ऐं मिठो खट्टा मिठा पकवान कई तरहनि जा पकवान सिखिया पानीपुरी ठाहिणी सिखी ऐं ढोकलो थियो ऐं इनमें बिरयानी सिखी ॿ तरह जी वैज बिरयानी ॿी नॉनवैज बिरयानी ॿ तरह जूं बिरयानियूं सिखियूं ॿ टे भाॼियूं सिखियूं हुन में सिंधी कुकिंग वाली साइट ते वञी करे मां उहे सिखिया ऐं सेहल भिंडियूं सिखियूं दमआलू सिखिया घणेई मां शयूं हुनमें सिखी करे वरी मां पहिरियों दफ़ो त हेॾी सारी न ठहियूं पर मां उनमें वरी ॿेहर जॾहिं ठाहींदी हुअमि त थोरो ॿियो ध्यान सां ठाहींदी हुअमि त जेकी पहिरियों वारी कमियूं हुयूं उहे सुधरी वयूं ऐं ॿियो बि

ऐं मूंखे नयूं शयूं ठाहिण जो बि अफ्सर मिली वियो घर में ई छो त ॿाहेर जो बाज़ारि जो खाइणो न हुओ त इन करे घर में मिलई ईअं ई मनोरंजन कयोसीं ठाही करे ऐं टाइम लॉकडाउन वारो मुश्किल टाइम भगवान जी दया सां ठीकु ठाक असांजो निकरी वियो जय झूलेलाल